आङो बिबारखौहाय ताब बायना लाबोनानै आङो न'नि सिथ्ला सिथ्ला आरो लामानि उनावहाय हायाव गायो आरो न'नि सिथ्लायाव पाक्कायावहा ताब लाना फैनानै बायना लाना फैनानै आङो सिथ्लायावहाय गायो ओमफ्राय बे आङो न'खौहै समायना खालामनो थाखाय आङो बिबारखौ गायो आरो बिबार मोजां थाब्ला बिबार थाब्ला न'खौ समायना नुयो ओंखायनो आं बिबारखौहाय बायै बायै लाबोनानैबो गायो आरो आरो ओइ गामिफोरनिफ्रायबो सोरनियावबा मोजां नुब्ला लानानै गायफैयो लाबोनानै गायफैयो ओमफ्राय आरो बिबारखौथ' मोजां मोनो आङो ओमफ्राय आरो आरो जों बिबारखौ नांथारगौ जों इसोरखो सिबिनो थाखाय जोंनो बिबार नांगौ बिबार नङाब्ला मोजां मोना आरो बिबार होनानै बाउनो मोनाबा सिबिनो मोनाबा मोजां मोना बिबार होनानैसो जों सिबियो ओंखायनो न'आव बिबारखौ नांथारगौ ओंखायनो जों बिबारखो गायो आरो न'आव लाखिबायानो थायो आरो जों बिबारखोहै न'आव जेनेबा दा गेन्देमालति बिबारफोरखौबो दा जों बायना लाबोनानै ताबआवनो गायदों आरो बायदिसिना आरो बिलाइ बेनिबो बिबार दङ जबा फुलआबो न' सेर सेरनो लामानि सेर सेर गायनाय दङ न'आव बेफोरखौनो गायो आरो आं